इएं त मुंहिंजी उमर टेटीह साल आहे ऐं जेको मूंसां गॾु कमु कंदो आहे उहो एकवीहें साले जो आहे ऐं जेको मुंहिंजो बॉस आहे उहो पंजहठि साल जो आहे त मूंखे ॿिन्हीं सां हीअं तफ़ावत ठाहे हलणो पवंदो आहे त जेको मुंहिंजो जंहिं सां कमु कंदो आहे उहो नईं नईं सोच आहे नईं जनरेशन जे हिसाब सां नईं पीढ़ीअ जे हिसाब सां हर हिकु कम उन खे तकड़ा करणु ऐं शॉट कट करणु वणंदा आहिनि ऐं जेको मुंहिंजो बॉस आहे उहो कोई बि कमु जल्दबाज़ी सां न कंदो आहे हर हिक कम खे चंङी तरह सुञाणे करे ऐं ॿिनि टिनि ॼणनु खां पुछी करे उहो कमु कंदो आहे ऐं जेकॾहिं मुंहिंजे हुन सां अन अन बन थी वेंदी आहे त मुंहिंजो बॉस वॾी उमरु जो हुजण जे बावजूद कंहिं बि ॻाल्हि जे हिकदम गहराईअ में वेंदो आहे जे छो थियो छा जे करे थियो ऐं इएं ॿिहर न थियणु खपे ऐं ऐं रोक जोक मुंहिंजे छोकिरे सां थींदी आहे जेको मूंसा गॾु कमु कंदो आहे त हिकदम तुरंत हिकदम माफ़ करे चवंदो आहे कि इहो सभु थींदो रहंदो आहे त मां इएं चवण चाहींदुमि कि त हीअ अॻे जी पीढ़ी ऐं नंढी पीढ़ियूं अॻे जी पीढ़ीअ में इहो फ़र्क आहे जो किन किन ॻाल्हियुनि में चंङी ॻाल्हियुनि खे इशू कंदा आहिनि ऐं असां खे सिखण लाइ चवंदा आहिनि